हमरसभकेँ तऽ मिथिलामे छुट्टी इसकुलके बहुत होइए लेकिन ओहिमे महत्वपुर्ण छुट्टी जे यए जेना होली भए गेल दिवाली भए गेल छठि भए गेल दशहरा भए गेल ईसभ बहुत महत्वपुर्ण छुट्टी यए जेकि होलीसभमे अपन हिन्दुके सभसँ पैघ महत्वपूर्ण त्यौहार मानल जाइत छै ओहिमे रावण दहन होइत छै बहुत किछु ओहिमे होइत छै आब जे यए दशहरा तऽ हमरसभके नओ दिनके होइए बहुत ही भव्य रूपसँ दुर्गा पाठ होइए तकर बाद फेर नओ दिन नवाह होइए तकर बाद दस दिन नओमी दिन छागड़सभ पड़ैए आर बहुत ही बढ़िआँसँ महोत्सव होइए दू दिन तऽ छुट्टी बहुत बढ़िआँ हमरसभके अपनसभके इम्हर होइए आ सभसँ पैघ तऽ बच्चाके लिए यए जे गर्मी छुट्टी बहुत ही बढ़िआँ होइए कियाकि गर्मी छुट्टीमे बहुत बच्चा जे छै सगरे जाइए घुमय लेल किओ जाइए कतहु पटना तऽ किओ दिल्ली गर्मी छुट्टी मनबय लेल तऽ जेनाकि भए गेल अहाँकेँ हमरे छुट्टी मिलल रहए तऽ हम गेलहुँ रहए दरभङ्गा गेलहुँ रहए तऽ तकर बाद एक दिन गेलहुँ रहए जम्मुए कश्मीर गेलहुँ रहए घुमय लेल ओहिमे बर्फके सीन बहुत ही बढ़िआँ लागल हमरा ठीक धन्यवाद